हाँ मेरा खरीदा गया नॉबेल बहुत ही बढ़िया रहा और उसके जो पात्र थे उस कहानी सबसे पहले तो कहानी बहुत रोचक लगी और उसके जो पात्र थे उन्होंने बिलकुल जीवंत ऐसा लग रहा था कि जीवंत किरदार निभा रहे हैं और देखने पढ़ने की बात बहुत आनंद आया और एक बार नहीं मैंने उसको कम से कम अभी तक तीन बार पढ़ लिया हर बार पढ़ने पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया पढ़ रही हूँ बहुत अच्छा लगा मुझे भाषा शैली बहुत ही सुंदर है और शब्दावली तो बिल्कुल मन मोह रही है उसकी बहुत रोचक तरीके से लिखा हुआ नॉबेल है